हमरा सबके यहाँ गाँव समुदायमे संस्कृतके बहुत अच्छा संस्कृतमे बहुत अच्छा नृत्यके महत्व देल गेलै हइ कोइ भी शादी विवाह या पूजापाठमे अच्छा तरहसँ डीजेके साथ लड़कीसब डांस करै हइ आओर लेडिजसब भी डांस करै हइ ओकरा लेल कोइ रुकाव नहि हइ आओर अच्छा तरहसँ मजा लै हइ अच्छा तरहसँ रहऽ हइ ओ एकदम नृत्यके लेल कोइ भी गलत अपशब्द कोइ नहि बोलऽ हइ अच्छा तरहसँ नृत्य करै हइ कोइ पूजापाठ या शादी विवाहमे